इधर बड़ा सुन्दर बात हमरा नीक लगलय कि एक बार समय पर हमरा जब हमर बेटा जब तबियत खराब भै गेलय दिल्लीमऽ रहैत छलियै वही तबियत खराब भै गेलय एम्समे भी भर्ती करलो गेलय ओकरा वहाँ ठीक नहि भेलय अन्तिममे पूर्णिया अनलियै पूर्णिया आनिकऽ भी इहाँ ईलाज नहि भेलय पटना ले गेलियै पटनामे वहाँ एक डॉक्टर एलय मद्राससँ तऽ हमर बेटाके वहाँ ठीक भेलय आओर बड़ा महत्वपूर्ण समय पर हमरा कोइ आदमी साथमऽ गेलय आओर वहाँ सलाह भी देल देलकय हमरा कि फलाना जगह भैआ ले जेबह आओर ओ आदमी छै प्रहलाद सिंह जेकि हमर साथमे पटना गेलय आओर ईलाज करयमे भी बहुत मदद करके इसलिए हम हम ओकरा धन्यवाद दैत छी प्रहलाद सिंहके कि बड़ा बिपत्तिर समयमे हमर बेटा जब बीमार रहय मरयरऽ स्थितिमे रहय तब बिचारा बहुत हमरा सभके आबिके सारा परिवारके पैसासँ शरीरसँ बहुत बहुत सहयोग करिके इसलिए हम भगबानसँ मनबैत छी कि हे भगवान जब तक हमरा बेटाके जिन्दगी रहतै तब तक हम प्रहलाद सिंहके नाम हम लैतय रहबै भगवान लाख लाख ओकरा शुक्र छै